रसोई में रसोई निर्माण सम्बन्धि सभी बर्तन होना आवश्यक है जैसे तसला जिसमें चावल बनाया जा सके हम लोगों के यहाँ उसको तुकना बोलते हैं उसे एक छोटा जो होता है पतीला जिसको हम लोग तुकनी बोलते हैं जिसमें दाल बनाया जा सके एक कड़ाही जिसको हम लोग लोहिया बोलते हैं उसके लिए एक कलछुल होना चाहिए एक छ्लनी होना चाहिए जिसमें सब्ज़ी बनाया जा सके चाय बनाने के लिए सस्पेन कप चायछन्ना इस यह यह होना चाहिए दूध उबालने के लिए एक छोटा सा पतीला होना चाहिए जिसमें हम लोग दूध उबालते हैं उसके अलावे रोटी पकाने के लिए एक तवा जिसको हम लोग तवा बोलते हैं रोटी बेलने के लिए कच्ची रोटी को आटा का जो गोली होता है उसको फिर बेलने के लिए रोटी जिससे कच्चा रोटी बने उसके लिए चकला बेलना होता है वह हम लोग रखते हैं रखना भी होता है इसके अलावे किसी एक चाकू होना चाहिए सब्ज़ी इत्यादि या जिसको हम लोग हंसु बोलते हैं वह चाक़ू हो वह हंसु हो वह रखना आवश्यक होता है इस